नमस्कार

हाँ हाँ किस हिसाब से कौन सा बीमा चाहिए आपको फैमिली बीमा चाहिए आपका पर्सनल चाहिए कि बच्चों का चाहिए कैसे चाहिए वह बताएंगे तो उसी तो कितने तक का करवाना चाह रहे हैं बताइए आप बताएं आपको कितने तक का करवाना चाह रहें जॉइंट करवाना चाह रहे हैं फैमिली का पूर एक साथ करवाना चाह रहे हैं कि अकेले एक एक पर्सन का साथ में हाँ तो हो जाएगा औ उसमें हम बता आपको यह दे रहे हैं कि उसमें तो आपकी क़िस्तें बंधेगी पहले डाउन पेमेंट आपको करना पड़ेगा उसके बाद आपकी क़िस्तें बंधेगी तो जिस हिसाब से आपका जैसा बैलेंस हो कि महीने में हम इतना दे सकते हैं आपको हज़ार पाँच सौ दो हज़ार दस हज़ार पचास हज़ार जो भी है लाख जो भी है उस हिसाब से हमको अगर बताएंगे तो उस हिसाब से वह हम अपना देखें उसके बाद हमको आपको बता सकते हैं कि हाँ किस हिसाब से हमको करना है और किस हिसाब से हमसे माँग रहे हैं वो तो ऐज के हिसाब से होगी आपकी ऐज कितनी है आपकी कितनी ऐज है अच्छा और बच्चों की अच्छा तो यह हाँ तो यही यहीं हम कह रहे हैं कि अपने हिसाब से मत करवाइए क्योंकि आपका बीमा आपके बीमें में कोई मतलब नहीं है और जैसे अब लड़का है या हाँ बहू है या पोती है पोता है जो भी है जैसे उनका सम्मिट करा सकते हैं आप लेकिन अपना अपने साथ अगर हाँ अपने साथ अगर लगवाएंगे तो अब आपका कोई ऐज आपकी निकल चुकी है आपका आपका कोई म तो आप जैसी पालिसी लेना चाह रहे हों हमको बताइए देखिए हाँ मिनिमम हमारे प हाँ मिनिमम मिनिमम यह मान कर चलिए कि आप आप मे महीने में कितना मतलब महीने का रखेंगे का तिमाही का रखेंगे कि छमाही का रखेंगे इस हिसाब से आपको जिस हिसाब से आपको बइलेंस जैसा एलाऊ करे हाँ तो तीन महीने वाला तो तीन महीने में हम यह मानकर चलिए कि आपका ल कर कितने कितने कितने वाली कराएंगे कितना कितना बीमा करा कितने वाला कराएंगे यह मानकर चलिए बारह से पंद्रह सौ प प्रति पर्सन प्रति आदमी आएगा हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ अगर चार आदमी है तो पंद्रह सौ